گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سی تفریحی سرگرمیاں اور تفریحی اختیارات ہیں جیسے ہے پارک میں بہت سے ایسے پارک ہیں جہاں فری ہیں جانے کا اور وہاں جھولے ہیں کھیلنے کی بہت ساری چیزیں ہیں بچّے وہاں جھولتے ہیں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اسی طرح تھیٹر ہے جہاں لوگ فلم وغیرہ دیکھ دیکھا کرتے ہیں اسی طرح مال ہے جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے پارک ایسے ہیں جہاں پیسے بھی لگتے ہیں لیکن زیادہ تر پارک ایسے ہیں جہاں فری ہے بچے جاتے ہیں مفت میں کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور خوب مزے لیتے ہیں